بہت سارے مقامی کھیل اور تفریحی سرگرمیاں ایسی ہیں جو لکھنؤ ضلعے میں بہت مقبول ہیں یہ سرگرمیاں لوگوں کو مختلف طریقوں سے متحد کرتی ہیں اور ضلعے کی کمیونٹی کے احساس میں حصہ ڈالتی ہیں جیسے کہ ہم لوگ تفریحی سرگرمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں ہمیں ہاکی اور فٹ بال اور کرکٹ جیسی چیزیں نظر آتی ہیں جس کا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایسی سرگرمیاں ہیں جو لوگوں کو اکھٹا کرتی ہیں اور یہ ضلعے کی کمیونٹی کے احساس میں ایک مختلف نقطۂ نظر سے حصہ ڈالتی ہیں اس کا ہم لوگوں کو بہت کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے ضلعے کی کمیونٹی کے بارے میں سوچیں اور اس کی ترقی کے بارے میں سوچیں اور اس بات کا خیال کریں کہ ہم لوگ کس طریقے سے کھیل اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ہی ساتھ متحد ہو کر اپنی زندگی جئیں